हां केईं बारी असें कताब पढ़ने आं ते ओह्दा जेह्ड़ा अस टाईटल तक्कने आं शैल लगदा ते केईं बारी जिसलै अस पूरा डिटेल बिच्च पढ़ने होन्ने आं ते फिर ओह् कुछ जादा ठीक निं लगदी ते साढ़ा मेन मोटिव होंदा कि अस जेह्ड़ी बी बुक्स पढ़ने आं कि उस बुक्स बिच्च सानूं कुछ सिक्खने ताहीं मिलै ते जादातर इ'यै होंदा कि जेह्ड़ी बी बुक अस इस्तमाल करने होन्ने आं जेह्ड़ी बुक अस इस्तमाल करने होन्ने आं कि ओहदे उसी पढ़ने कन्नै सानूं कोई बैनिफिट गै मिले मतलब कि कोई ऐसी बैसी चीज़ निं ऐसी बैसी चीज़ निं मतलब कि सानूं सिक्खने गी मिले हून जियां तक्को कि असें गीता बी पढ़ी दी ऐ गीता दा बी इक मतलब कि थोह्ड़ा शैल मतलब उसी बरीकी कन्नै पढ़े दा ऐ ओह्दे च सानूं चंगा बड़ा कुछ दिक्खने गी मिलदा ऐ जियां महाभारत होई गेई जां फिर तक्की लैओ कि जियां हून अपना इक साइड बिज़नस ऐ कि जेह्दे बिच्च मतलब कि असें कोई बी कस्टमर आए ओह्दे कन्नै कि'यां डिटेल डील करना मतलब ओह्दे कन्नै अच्छे तरीके कन्नै बोलना एह् चीज़ां अस जादा प्रैफर करने होन्ने आं